उदालगुरि जिल्लायाव गिबि मेंगानायनि जायागा होनना बुङोब्ला गोबां दङ बेफोरनि गेजेराव जोङो फारियै जोङो फाफारि बुंलाङोब्ला भैरबकुन्द' पिकनिक स्पट इउ एन पार्क उदालगुरि अरां नेसनेल पार्क दाउजें करामर पार्क बेबायदिनो गोबां दङ नाथाय गासैखौबो बुंजोबोब्ला गोबां गोलाव जागोन बेनिखायनो आं बेखौल' बुंबाय दा जों भैरबकुन्द'आव बेरायोब्ला बेयाव जों गोबां ट्राइ होनना बुङो जायखौ जोङो आसाम भारतनिनो आसाम आरो अरुनाचल बर्डार लोगोसे आरो इन्टारनेसनेल बर्डार जाय भुटानआ सिमा रानलायो बे जायगायाव बेयाव गोबां रोखोमनि मोजां मोजां हाजोफोराव दङ आरो बेयाव मोनसे पार्कबो दङ जों बे पार्कआव जोङो फैसा होनानै हाबनांगौ जायो बिनि बादै जोङो गुबुनाव पार्कनि बादैब्ला जोङो फैसा होनाङालासिनो ओरैनो हाबनो हायो आरो बेयाव जोङो स्पिसियेलि लोंग्राखौ जों बुंनांगोन अरुनाचलनिफ्राय गोबां लोंग्रा फानो बेयाव मानसिफोरा बेखौनो जुदि मेंनाय मोन्दोंब्ला देहाखौ गोदाव सोराव मोन्दोंबाथ' जों थोंजों बेयाव थांनानै बे सोरबा बायदियाव अमा बेदर बेफोरखौ सावखानानै लानो थाङो आरो खायफाया बेयावनो बायनानै भैरबकुन्द'नि विन्दजों लोंनानै गावनि मेंनाय देहाखौ आरो थाजिम मोनहोनो एबा माबाफोर दुखु दङब्ला गोसो गोरबोआव बेफोरखौ बावगारनो थाखाय लोंहैयो आरो रंजानानै फैयो बेयाव गोबां रोखोमनि फरेननि मानसिफोरबो जों बेरायफैनाय नुयो आरो दुलाराय आसाम आरो भारतनाङैनो गासै जायगानि मानसिफोरा बे जायगायाव बैरायफैयो बेजों लोगोसे जोङो जायखौ बुङो उदालगुरियाव दङ उपेन्द्र' नाथ ब्रह्म मेम'रियेल पार्क बे पार्कआव जों बिबार बागान बेफोरबायदिनो समायना रमायना साजायना दङ लोगोसे बड'फा उपेन्द्र' नाथ ब्रह्मनि मुसुखाफोर दङ आरो बिथांनिनो जारिमिन गोबां लिरनाय दङ बेफोरखौ नायनो हायो